कोण उलयता कोण उलयता

आं कोण

वॅज या नॉन वॅज वॅज या नॉन वॅज वॅज जाय नॉन वॅज जाय तुका वॅजू वॅ खूब हॉटेलां आसा हांगोर वॅज हेपय हांगा मोड्डेर एक न्यू वॅज ऑपन जाला बरें आसा हय तो न्यू ऑपन जाल्ले आल्हो हय जेवण बरें आसा सगलीं वॅज आयटम्स आसताय गोबी गोबी मंचुरियन हय वॅज नुडल्स वॅज फ्रायड रायस सोया चंक्स बी सगळें बरें बरें आसा वॅज थंय मशरुमाची बी सगळी रेट मातशें म्हारग आसत तीं इतलीं चड येना पूण आसा तशें बरें आसा तेंगेलो हॉटेल बी हॉटेल हॉटेल बरें आसा म्हणटा क्लीन आसा

मागीर सवाय सवाय आसा आनी किदें वचोवपा न्हू गरमी हय मेळटा हय मेळटा

आं हय

कासावलीं आसा हय किद जेवण जेवणा थाली जेवणा थाली बी मेळटा वॅज बरी मेळटलें थंय आं तुक मा आं तें सगळें मेळटा तुक तें मागीर तुका रोस्तो होबोर आस थंय

आसूं दोनशे दोनशे

हय सारको म्हारग सगळें बरें